हेलो कथीसब फल फूल बेचै छिए यइ

हँ कथीसब बेचै छी फल फूलमे आम बेचै छिए कि समतोला बेचै छिए कि अङ्गूर बेचै छिए कि अमरुद बेचै छिए कि केला बेचै छिए कोन चीज बेचै छी अहाँ कि कोना रेट हइ सेब कोना बेचै छिए सन्तरा कोना बेचै छिए कोना बेचै छिए किलो सओ रुपैए किलो सेब हइ तऽ कम करिऔ अहाँ ओतेक दूर समस्तीपुरसँ जाएब सेब लैलए सओ रुपैए किलो कम करिऔ तनिका हँ कम अच्छा ठीक एक किलो दुइ किलो ओ होलै अङ्गूर कोना दै छिए साठि रुपैए चालिस रुपैए किलो दिऔ साठि रुपैए बेचै छिए से अङ्गूर तऽ महगा अइ कनी ठीक हइ आबै छी सबचीज हम लेब एकक किलो दस किलो लेब तब ने हम बेचब बुझलिए अहाँ दोका अहाँ दोकान दुभिदान दोकानवला छिए दोकानदार छिए हम बनिआ छिए हम सातगो एगो रुपैआ बचतै नहि तऽ अहाँके दोकान हम कथीलए जेबै से नहि जानै छिए

ठीक हइ आबै छी बुझलिए हम तऽ पैदल तऽ नहि आएब टेम्पू आओरसँ आबै छी बुझलिए ठीक हइ अच्छा समान देबै घटिआ नहि देबै सड़ल तड़ल नहि समान देबै चिक्कन बेचै छिए कि नहि ठीक हइ आबऽ छी आबै छी

ठीक हइ आओर सेब कोना दै छिए अच्छा ठीक हइ सबचीजसँ सन्तरा तऽ दै हइ एक सओके दुइ किलो यइ अँए ठीक हइ आबै छी बुझलिए ठीक हइ सबचीज रखू ओरिआकऽ हम अबै छी लऽ लेबै तब हिआँ अएबै तऽ बेचबै तब ने दुइगो रुपैआ बचतै बुझलिए हुँ ठीक हइ रखै छी तऽ